حال میں دلی میں یہاں ایک پستک میلہ لگا تھا تو وہاں میں گیا تھا کچھ کتابیں خریدنے وہاں میں نے بڑی ایک مشہور معصوم رضا راہی معصوم رضا ہوئے بڑے مشہور نویشندگان ہوئے ان کی کتاب ہے ٹوپی شکلا وہ میں نے کھریدی وہ ایک ناول ہے تو میری بڑی امید تھی کہ بڑی اچھی ناول ہوگی لیکن دکھد ہے کہ وہ ناول اچھی نہیں تھی اس کی پرنٹ کی کوالٹی پہلی بات بڑی خراب تھی کچھ تو اس کے پنے بھی اس کتاب کے فٹے ہوئے تھے باقی وہ ناول بڑی سادی بڑی بورنگ تھی اس میں کوئی بھی کریکٹر بڑا مطلب انٹریسٹنگ نہیں تھا اور عجوبے کی بات ہے کہ وہ ناول بڑی سادی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بچوں کے لیے لکھی گئی ہے مجھے پڑھنے میں مزہ بھی نہیں آیا اور بڑا خراب میرا پورا ایکسپیریئنس رہا تو مطلب میں چاہوں گا کہ ایسے ناول کم بکے زیادہ سے زیادہ اچھے ناول جس میں کچھ ایسے انٹرسٹنگ ہو کچھ ایسے مزاج بدلے لوگوں کا پڑھ کے اور پڑھنے میں مزہ آئے ایسے ناول ہونے چاہیے تو یہ ناول سے تو میرا ایکسپیریئنس واقعی بہت ہی خراب رہا اور میں چاہوں گا کہ ایسے ناول نہ بکے اچھے ناول دوکانوں پہ ملیں